میں بچوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دینے کے لیے کئی اقدامات کرتا ہوں میں روزانہ گھر اور آس پاس کی صفائی کرتا ہوں بچوں کو ہاتھ دھونے صاف پانی پینے اور بیت الخلاء صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالتا ہوں میں گندگی پھییلانے سے روکتا ہوں اور کوڑے کو ڈسٹ بین میں ڈالتا ہوں بچوں کو متوجن غذا دیتا ہوں تاکہ وہ صحت مند رہیں مچھر مار دوا کا استعمال کرتا ہوں تاکہ ڈینگو اور ملیریا سے بچاؤ ہو میں بچے کو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی عادت ڈالتا ہوں میں صفائی اور صحت کے بارے میں تعلیم دیتا ہوں اس کے علاوہ میں آس پاس کے لوگوں کو بھی صفائی کی اہمیت بتاتا ہوں میں کوشس کرتا ہوں کہ بچے گندے پانی اور گندے جگہوں سے دور رہیں جب بچے بیمار ہو ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں میں صاف کپڑے پہننے پر جوڑ دیتا ہوں میں بچوں کے کمرے کو صاف اور ہوا دار رکھتا ہوں بچوں کو باہر کھیلنے بھیجتا ہوں تاکہ وہ تندرست رہیں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ گنیوں میں کھیل کر بیمار نہ ہوں اس طرح میں ان کی صحت کا خیال کیال رکھتا ہوں